खेल संबंधी दुर्घटनाओं के मुद्दों से निपटने के लिए एक तो जब खिलाड़ी जहाँ पर प्रेक्टिस करने के लिए आते हैं जिस जगह पर भी वहाँ एक डॉक्टर कंपलसरी होना चाहिए एक एंबुलेंस खड़ी रहनी चाहिए उसमें डॉक्टर हो और एंबुलेंस पूरी पूरी तरीके से ब्रेकफास्ट होनी चाहिए कुछ भी इंसिडेंट होता है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल में ले जाए और सरकारी मतलब खर्चे पे उस खिलाड़ी का वो कल का वो हमारे देश के लिए गोल्ड ला सकता है ओलंपिक जीत के आ सकता है उस खिलाड़ी के लिए कम से कम इतना तो बनना चाहिए कि भाई हमेशा रहना चाहिए एक तो उसको चोट ना लगे इस बात का ख्याल रखें कि हाँ भाई चोट ना लगे सेफ्टी डिस्टेंस होना चाहिए मामला किया उसकी सेफ्टी के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं और उपचार के लिए तुरंत देन एंड देयर उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कितना भी बड़ी दुर्घटना हो उसको बहुत हार्ड एंड फास्ट बिल्कुल निपटा देना चाहिए